असांजे उल्हासनगर में ॾाढा जाम कारखाना आहिनि जीननि जा गाउननि जा सभु शयूं ठहंदियूं आहिनि साबुण वाबुण त हुननि में नंढा नंढा ॿार रखनि था पिया ऐं चांहि चांहि वारा चांहि नंढा नंढा विकड़ंदा ॿिए हंद त छोकिरा बि नंढा चांहि विकिड़णु हाणे उन खे पद करण लाए त हुन खे किथे विचारनि खे पढ़ाई वढ़ाई करणु खपे पढ़ाई स्कूल खे ॿार हुननि जा माउ पीउ ॾाढा गरीब हुजण जे करे ॿारनि खे नंढनि खे मोकिलनि त कमकार ते हुन खे पढ़ाइनि ई कोन त पिया त सरकार खे बि हिन करे मुफ़्त में पढ़ पढ़ाइनि चालू करणु खपे ॿार ॿार पढ़ंदा त न कंदा इयो नंढपण में कमु